हरी ओम दादी मां दादी ॿाहिरां आयो आहियां मां तव्हां जो नालो ॿुधो आहे तव्हां सिन्धी रोटी ठाहींदा आहियो न हा त हिते छा छा सुठो मिलंदो आहे सिन्धी रोटीअ में मूंखे सुभाणे खपे छा आहे असां ॿाहिरां आया आहियूं अठ ॼणा परमानंद धरमशाला में रहिया आहियूं हा मूंखे सुबुह जो नवें बजे ताईं खपे तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो छा छा ॾींदा आहियो तव्हां रोटीअ में

त उन में ऐं मूंखे मंझंदि जो बि खपे मंझंदि जो छा ठहंदो आहे ऐं मंझंदि जो ऐं मिठे में छा हूंदो आहे अच्छा त मूंखे सुभाणे सुबुह ताईं तव्हां ॾेई सघंदा आहियो त हुन जा पैसा घणा थीन्दा अठ माण्हू आहियूं अठ माण्हू आहियूं असां अच्छा ऐं त तव्हां पहुचाए सघंदा आहियो हिते नास्ते में जेको तव्हां सुठो मतिलब ठाहे सघो अठ माण्हुनि जे लाइ हा हले हले बिल्कुल हले

कोकी हले हा हा ऐं मिठे में गुलाब जामुन बि चयव न हले ठीक आहे त हा त तव्हां इहो कैश में वठन्दव कीअं पैसा वठन्दव हले हले ठीक आहे जय झूलेलाल